ہیلو ہاں ارے ڈرائور صاحب بات کر رہے ہیں اولا سے ارے سر مجھے یہاں میں اندھے کی چوکی پہ کھڑا ہوں مجھے ڈالی گنج تک جانا تھا ندوہ کالج تک جی لیکن اکچولی میرے پاس کیا ہے نا نقد کیش ہے میں آن لائن ٹرانزیکشن یوز نہیں کرتا ہوں تو آپ کے پاس کیش چل جائے گا نا اور کیش جو ہے وہ میرے پاس دو ہزار کا بندھا نوٹ ہے چینج نہیں ہے اگر آپ کے پاس چینج ہو تو بتائیے چلتا ہوں میں آپ کو کیش دے دوں گا آپ مجھے چینج دے دیجیے گا اگر نہیں ہے تو پھر آپ جب وہاں پہنچیں گے میں وہاں آپ کو چینج کروا کے دے دوں گا گھر سے ٹھیک ہے اور وہاں پہ جب ڈالی گنج پہنچیں گے ندوہ کالج وہاں پہ جوس وغیرہ کی شاپ ہے وہ مجھے جانتے ہیں میں آپ کو پیسے دے دوں گا آپ ان سے چینج کرا لیجیے گا باقی جو آپ کا حساب بنے وہ آپ لے لیجیے گا باقی جو چینج ہے وہ مجھے دے دیجیے گا ٹھیک ہے اور وہاں پہ ایک ہے نا عبد اللہ جوس کی دکان ہے وہ مجھے جانتا ہے آپ کو میں اس سے پیسے لے کے دے دوں گا آپ کو آپ کا حساب کلیر کر دوں گا باقی میں اس سے بعد میں سمجھ لوں گا یا آپ جا کر کے دو ہزار کا نوٹ لے کے چینج کرا لیجیے گا آپ کے جو پیسے ہوں آپ لے لیجیے گا باقی پیسے مجھے دے دیجیے گا ٹھیک ہے بھائی تو آپ ابھی یہاں کتنی دیر میں آجائیں گے آپ میں یہاں اندھے کی چوکی پہ کھڑا ہوا ہوں آپ ابھی کہاں پہ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ پانچ منٹ میں آ جائیے ٹھیک ہے میں یہاں ویٹ کر رہا ہوں آپ کا